हमारे खाना ने नहाया को हमको घर में दस आदमी आ गया है हमको खाना लेना है बेटी भी आ गया है दमाद भी आ गया है खाना लेना है आपको घर में आपको दोकान में आप तो हलवाई न है आपको दुकान में पनीर को सब्जी है मटर को सब्जी है चावल है मीट है मछली है सब चीज हमको बेटी भी आ गया है दमाद आप तो हलवाई नहीं है हमारी बेटी की शदी होगी तो आपको बोलएंगे लिट्टी बनाने आता है समोसा बनाने आता है कितना पाय लीजिएगा हमको बताइए हमको लिटी बनाना है मिठाई बनाना है स समोसा बनाना है जामुन बनाना है रसगुल्ला बनाना है सब कुछ बनाना है आपको हर्प हलुवाई हमको बेटी को भी सादी है त किससे बनाइएगा लिटी बनाइए पम अथी बनाइए हमको लेना भी हमको भी घर में दस आदमी आ गया है सब्जी कौन कौन सब्जी है पनीर है मटर है मीट है मछली है सब कुछ है हमको लेना है सभी लोग को खँ खिलाना है हमको सब कुछ लेना है हमको